हम लोग ये भी देखते हैं कि गाँव में शहरों में यही मान्यता मानी जाती है कि गाँव में अगर कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है कुछ लोग उसे बदनाम भी करते हैं कुछ लोग उससे खुश भी होते हैं कुछ लोग चर्चित हो जाते हैं चर्चित होने का उन्हें बदनामी भी बहुत सी सहनी पड़ती हैं लोग बदनाम भी करने में लगे रहते हैं उन्हें बेइज़्ज़ती भी बहुत सहन करनी पड़ती है और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से पीड़ित भी कर देते हैं और फिर भी वो लोग अपना साहस और तज़ुर्बे से आगे बढ़ते रहते हैं किसी से पीछे डरते नहीं और रास्तों की रुकावट को हमेशा वो अपने नज़रिये से देखते हुए चलते रहते हैं हर हमेशा वर्ड को सम्भालकर इस्तेमाल करने से हमें जीवन का भविष्य संकल्प भी मिलता है किसी को बुरा ना सोचो कहने से क्या होता है किसी के बारे में ग़लत नहीं सोचना चाहिए अपने आप में व्यतीत जीवन की पूरी जानकारी लेनी चाहिए क्या कर रहा है कोई क्या सुन रहा उसके पीछे मत दौड़ो सिर्फ अपने पीछे अपने कर्म से दौड़ो लोग यही तो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आगे ना बढ़े आस पास वाले जलनशील होते हैं क्योंकि आपस में भेद भाव मन मुटाव एक दूसरे पे उँगली करना एक दूसरे को ऐसे ऐसे कुछ वर्ड बोल देते हैं जो उसके पीछे बदनाम है वहाँ जाता है वहाँ जाता है उन वर्डों से उसे प्रताड़ित करते रहते और बदनाम भी कर देते हैं कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसपे लोग परेशान होकर कुछ भी सोचते रहते हैं अपने बारे में अपना अपना वर्ड कोई भी होता है किसी को बदनाम करने की पूरी प्रक्रिया रचता रहता है मगर ग़लत वर्ड भी प्रयोग कर जाते हैं लोग उनके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने मार्ग पर चलने की सोचना चाहिए हमें हमें सारी परिस्थितिसम काबू करना चाहिए और पूरी जानकारी के साथ हमें चलना चाहिए